हॅलो उडपी हॉटेल न्ही म्हाका एक ऑर्डर करपा आसली म्हाका पार्सल जाय आसले डिलीवरी करता तुमी हां जाता म्हाका एक एक प्लेट फ्रायड रायस एक प्लेट पाव भाजी एक प्लेट मसाला डोसा ऑर्डर कन्न दी बेगीन हाडात हा म्हाका सामकी पोटा भूक लागल्या कितलो वेळ जालो हांव उपाशींच आसा कितें वेळ जातलो कितलो वेळ जातलो एह तुमगे ऑर्डर बेगीन दिता मरे आज कित्या वेळ जातलो पंदरा मिनटां पावतलो पंदरा न्ही धा मिनटां यो बेगीन कोण ना म्हण्टा पळय रे कोणा तरी पळय आनी बील कितले जाता रे हे इतले साडे चारशें रूपया एह आमगे कितें रे सदाचें मरे हे आमकां कितें कमी बी करप ना डिस्काऊंट बी काय ना पळय कितें डिस्काउंट दित जाल्यार दी आनी कोण आसा जाल्यार बेगीन धाड बेगीन येतलो मरे तो अरे ना रे सकाळच्यान ना दनपारच्यान कांयच खाले ना बरें पळय आं बेगीन आनी पळय तें डिस्कावंटाचें मात्शे कितें तरी पळय आं येतलो मरे तो बरें बरें जाता जाता थँक्यू